हाँ मध्य प्रदेश में कलात्मक उत्पादों को सुरक्षित करने के लिए कई साधन हैं कलात्मक उत्पादों पर कॉपीराइट और पेटेंट प्राप्त करने की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा होती है जिस में कला शिल्प और अन्य कलात्मक रचनाओं को सुरक्षित किया जा सकता है मध्य प्रदेश सरकार और कलात्मक संस्थाएँ भी स्थिति को प्रोत्साहित देती है और अस्थानीय कलात्मक प्राप्तपारोक को बढ़ावा देती है उनकी भूमिका यह है कि कलात्मक रचनाओं की सुरक्षा विकास प्रचार और योगदान देती है जिससे स्थान की सांस्कृतिक धरोहर और कलात्मक विरासत को महत्व मिलता है